आंनि मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव खुंजानाय गिबि हारियारि फोरबो बावखुंग्रि बावखुंग्रि फोरबोखौनो होनजायो ओमफ्राय बिनि गोनांथिआनो जादों माने बर' हारिनि माने क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बावखुंग्रि फेस्टिबेलनि गेजेरजों बर' हारिनि कालचार ओमफ्राय कालचार बायदिसिनाखौ बेरखांहोनाय बे बावखुंग्रि फेस्टिबेलखौ टुवेल्ब टुवेल्ब टार्टिन निफ्रायनो खुंनाय जायो खोमा बाट फरटिनाव फरटिनाव बिदिनो बयबो गाखोनो मोनो ओमफ्राय टुवेल्ब टार्टिन आव बिदिनो कमपिटिशन जायो खोमा जेरै सायक्लिं ओमफ्राय खारनाय माराथन खारनाय मोसानायनिबो फेस्टिबेल जायो खोमा आं बारा मोन्थिया ओमफ्राय बिदिनो फरटिन टार्टिन आवथ' बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो गाखो हैयो फुजा हैयो बिदिनो बाथौ दङ मन्दिर दंङ बियाव फुजा हैयो बयबो रंजा बाजा गाखोयो गान दामै दामै मेथाइ मेथाइ खनै खनै मोसायै मोसायै बिदिनो गाखोयो ओमफ्राय बिदिनो बायदि रोखोमनि दखान आरिबो नुनो मोनो ह'टेल बायदिसिना बिदिनो मोननाय जायो आं आंथ' बे बावखुंग्रि फेस्टिबेलाव थांनाया बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रै थांदों आङो आरो बोसोरब्रैबो आं फुल थिखिनिसिम गाखोजोबदों हाजोखौ ओमफ्राय बेबायदिनो उननि उननि बिदिनो फेस्टिबेलाव आं थांनाय जायाखै बोसोरब्रैल' गाखोहैनाय जादों बिदिनो फेस्टिबेल बे फेस्टिबेलाव थांबा बिराद गोजोननाय मोनो आरो